आं न'आव ओंख्रिफोरखौ आंनि गोसो बायदिनो सङो जोंनि न'नि मानसिफोरा मामि बाबा हासबेन्ड आरो न'खरनि गासैबो मानसिफोरा बेबायदिनो आंनि स्टाइल संनाय आरो आंनि सुबिदा बायदि संनाय आंनि गासैबो बेबादिनो संनायफोरखौ मोजां मोनजोबो बयबो जोंनि न'खरनिया बांसिन बेबायदिनो आंनि जेनेबा दाउ संनाय दाउ एवनाय अमा एवनाय बेफोरखौ बांसिन गोथावसिन मोनो आंनि न'खरनि मानसिफोरा बेनिखायनो आंखौल' संहोयो बेदर ना बिदिनो दाउ अमा ना बेफोर संनायफोराव आंखौनो संहोयो आंनि संनायखौनो बयबो गोथाव मोनजोबो बेनिखायनो आं आंनि स्टाइलाव आंनि सुबिदा बायदियै सङो आंनि संनायखौ बयबो जानायखायनो बिदि पार्टि पुर्टि फोरावबो एबा प्रग्राम फोराव बिदिनो सोरनिबा जोनोम सान सोरनिबा हाबानि बेफोर बायदियावबो आंखौ जेनेबा नारजि अमा बेफोरबायदियाव संनो होयो आंखौ बयबो लेंहरो ओंख्रि संनायाव मोजां बयबो गोथाव मोनो राइजो राजाफोरा बिनिखायनो आं संनो थाङो हासबेन्ड आबो आंखौ बेराद बाख्नायो बिदि मैगंफोर बेदरफोर एवनायफोराव बिनिखायनो आंबो संनानै होयो मोजां मोनो बिदि मोजां मोननायखाय आं सङो गासैबो मोजां मोनो बाख्नायो मामि बाबायाबो बांसिन बेबायदिनो दाउ एवनाय मालाबा मोनसे बिदिनो ओंख्रिफोर संनायाव बेराद इनट्रेस्टेड जानांगौ बेराद इनट्रेस्टेड जायो आंबो माने गोसोखौ मोजां खालामनानै जेब्लानाखि ओंख्रिखौ सङो माबा मोनसे बेदर मैगं बेफोरबायदिखौ संनायाव गोसो होनानै सङोब्ला गासैबो गोथाव जायो बयबो गोसो होनानै सङोब्ला गासैखौबो संनाय खावनाय बेफोरबायदियाव रोंलाङो मोनफानिफ्राय मोनफा बेबायदिनो रोंलांखायो संनाय मानाय बायदिसिनाफोराव बेखायनो आंबो सङो सोलाय सोलाय संनानै होयो जानायफोरावबो बेबायदिनो गोथाव मोनो आंनि संनायखौ गोथाव मोननायफोरा बेफोरनो